हय स्टुडयोंतल्यान उलयतां

हय मेळटली यें हय एक दे दे खंय खंय वसपा तें वॅडींग वॅडींग शूट न्हय

आं तीन तिनी लग्नाचे वॅडींग हे येयली प्री वॅडींग आनी हळडीचे आसा त थटी थावज बी पडटले एक सगलें हें करपा हय हय ना तुमी सजॅश्ट करपाचें प्लेसीस खंचे ते आनी तुमकां बिचीर काडपाक जाय काय गाडना खंयचा प्री वॅडींग शूट

हय फोटोशूट करपाक येत्ले ते एल्बम करता जाल्यार सॅपरेट करपाक सॅपरेट पे करचे पडटा एल्बमाचे तुका जाय जाल्यार मागीर कमी कर कमी करपा जाता डिसकावण करून आनी केन्ना जाय आल्हें तुमकां एक पन्र वीस दीस आसा पन्र वीस दीस

थटियत जुनाक ओके मेळटलें आं ओके बरें मेळटलें म्हाका मागीर कॉल कर केन्न तें केन्न बरें आं ओके ब जात्लें डिसकावण करया आं मागीर पळोवपा बिनू हय ओ बरें